जीअं त अॼु महांगाईअ जो ज़मानो आहे त हर हिकु माण्हू थोरा थोरा पैसा बचाए करे काई बि शइ वठनि था त मां बि पैसा जमा करे मां फ़ास्ट ट्रैक कंपनी जी हिकु वॉच ख़रीदी वॉच ख़रीदी त सही पर उहा वॉच मुंहिंजी अहिड़ी निकिती आहे मां तव्हांखे छा ॿुधायां न वक़्तु सही ॿुधाए थी न ॾींहुं सही ॿुधाए थी अछा सेल बि घरी घरी मटाइणा पवनि था इहो ग़लति आहे ॾाढो छाकाणि त माण्हू उहो काई जंहिं शइ लाइ वठे थो हुनजो अगरि इस्तेमालु न थिए थो त उहा छा फ़ाइदो इनकरे मुंहिंजी मुंहिंजी हिकु दरख़्वास्त आहे हिन कंपनीअ लाइ त तव्हां पंहिंजे पंहिंजे शयुनि में थोरी थोरी थोरी चेंजिस कयो जीअं कंहिं सां असांखे तकलीफ़ न असांखे तकलीफ़ न थिए असां जहिं शइ वठूं था असां हुन शइ जो चङी तरह इस्तेमालु करे सघूं इहा मुंहिंजी दरख़्वास्त आहे असां अॼु छाकाणि त महांगाई ॾाढी आहे माण्हू अलाए कीअं करे शयूं वठे थो असां बि थोरो थोरो पैसो करे जमा करे उहा शइ वरिती